गांव में धंधो शुरू करण लाइ ॾाढी ई समस्याउनि जो सामिनो करिणो पवंदो आहे गांव में हिकु त यातायात जी सुविधा बि न आहे न हे ट्रेनयुनि जी सुविधा आहे उतां जे माण्हुनि खे कचो माल वठण लाइ बि शहर में अचणो पवंदो आहे ऐं तयारु माल बि शहर ई खणी अचणो पवंदो आहे उतां जे माण्हुनि खे वधीक पढ़ियल लिखियल न हुजण जे करे ग्राहकनि जी पसंदि नापसंदि जी जानकारी बि न हूंदी आहे ऐं सामाननि जे रेटनि जी बि जानकारी सही ढंग सां न हूंदी आहे जंहिं करे हू पंहिंजो धंधो तरीक़े सां न करे सघंदा आहिनि गांव में वधीक गोदामनि जी बि सुविधा न हूंदी आहे ऐं न ई उते उतां जा रस्ता सही आहिनि जंहिं करे उन्हनि खे माल खणी अचणु खणी वञणु ऐं खणी अचण में ॾाढी तक़लीफुनि जो सामिनो करणु करिणो पवंदो आहे जंहिं करे उन्हनि खे सभिनि बिजनसनि में घाटे जो सामिनो करिणो पवंदो आहे असांखे गांवनि में बिजनेस जमाइण लाइ उन्हनि खे सही तरीक़े सां यातायात जी सुविधाऊं ॾियणियूं खपनि ऐं उते गोदाम जी सुविधा ॾियणी खपे ऐं सरकार खे उन्हनि जे कचे मालनि जो रेट बि घटि करे उन्हनि खे ॾियणो खपे त हू सही तरीक़े सां पंहिंजो धंधो करे सघनि ऐं हू गांवनि में बि सुख सुविधा ॾियणी खपे उन्हनि खे धंधो करण लाइ मशीनुनि जी सुविधा ऐं गाॾियुनि जी सुविधा करिणी खपे छो त गांव वारा वधीक पढ़ियल लिखियल न हुअण जे करे उन्हनि खे कंहिं बि शइ जी वधीक जानकारी न हूंदी आहे ऐं उन्हनि खे धंधो करण में ॾाढी ई समस्याउनि जो सामिनो करिणो पवंदो आहे